हाँ मेरी पसंदीदा बार एच एफ डीलक्स है जो अभी हीरो के नाम से मिलती है और पहले हीरो होंडा के नाम से बाइकें मिलती थीं और हमारे सपनों की बाइक बाइकिंग यात्राओं के लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है और ये आरामदायक भी होती है कहीं भी हम हमारे रिश्तेदारी में कोई काम पड़ जाता है तो हम बाइक लेकर और वहाँ पर और कोई हमारे जैसे माता पिता को मिला के लाना है या फिर कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ पर दाह संस्कार में जाना होता है तो हम बाइक की यात्रा करने में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और बहुत ही आरामदायक हम बाइक से सफर कर लेते हैं और हमारे सपनों में बाइक ही बहुत ही अच्छी चीज है इससे टेम की बचत भी होती है